बचपन में मैं एक आवासीय शिक्षण सँस्थान में मैं पढ़ाई करता था और वहाँ पर इसकु उस शिक्षण संस्थान की तरफ़ से ही एक इस्कूल ट्रिप किया किया गया था जोकि बिहार में गया था बोधगया हालाँकि बोधगया के अगल बगल जगहों पर भी वह ट्रिप था लगभग वह एक हफ़्ते का ट्रिप था और उस ट्रिप में पूरे इस्कूल के छात्र थे हमलोग ट्रेन में बैठ करके बनारस से बोधगया गए थे हालाँकि पहला पड़ाव हमारा गया में हुआ जोकि बोधगया से सटा हुआ ही बिहार प्रान्त के गया ज़िले में उस जगह हमलोगों ने पहले गया में रुके फिर अगले दिन सुबह वहाँ से हम सभी साथियों को उस पूरे इ विद्यालय के विद्यार्थी जो जो लोग उस ट्रिप पर गए थे उनको पहले बोधगया ले जाया गया बोधगया का प्रचलन बहुत ही प्रसिद्ध जगह है बोधगया बौद्ध धरम

का आकर्षण केन्द्र है बोधगया बोधगया बौद्ध धरम का ही अस्थान है बौद्ध धरम का वहाँ की कथाओं के अनुसार बोधगया में ही बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुध को ज्ञान प्राप्त हुआ था हालाँकि हमारे इस्कूल के सभी बच्चों हमलोगों ने उस बोधि वृक्ष का दर्शन किया है वहाँ पर बोधगया में भगवान बुद्ध द्वारा किए गए कार्यों को उनकी बाल लीलाओं को उनके जीवन को विस्तृत हमलोगों ने सीखा और समझा बोधगया में हर जगह से पूरा वह शहर बोधगया जो है वह भगवान बुद्ध के इर्दगिर्द घूम रहा है बस बोधगया ही बुद्ध का है आप समझ लीजिए बोधगया में जो है कि हर देश के द्वारा बनाए हुए अपने अपने मन्दिर हैं जोकि भगवान बुद्ध को समर्पित है वहाँ पर बोधगया में कुछ बैन्कॉक के बने मन्दिर थे कुछ थाईलैण्ड बने मन्दिर थे कुछ जापान के बने थे वह जो भी जिस भी देश के बने मन्दिर बोधगया में बुद्ध के थे बुद्ध भगवान के वह सब उस देश की जो शिल्प कला है जो उस देश कलाओं के इस वास्तु कलाओं की साँस पर होती है हमलोगों ने उस देश में थाईलैण्ड के द्वारा बनाए हुए मन्दिर देखा जोकि पूरी तरह से थाईलैण्ड के वास्तु कला के हिसाब से बना था उसमें बुद्ध भी उसी हिसाब से थे बने हुए और बोधगया में एक भगवान बुद्ध की बहुत ही ऊँची लगभग अस्सी फ़ीट से ज़्यादा ऊँची प्रतिमा थी भगवान बुद्ध ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे हुए हैं और वहाँ एक बहुत अच्छा आकर्षण का केन्द्र है बोधगया एकबार बोधगया तो सबको जाना चाहिए हालाँकि वह हमारा ट्रिप वहाँ से निकल करके फिर नालन्दा गया नालन्दा विश्वविद्यालय के अवशेषों को हमने देखा उस नालन्दा विश्वविद्यालय जो नष्ट किया गया जो उसका नाश किया गया बख़्तियार खिलज़ी के द्वारा जोकि अलाउद्दीन खिलज़ी का सेनापति था कहा जाता है कि वहाँ उस विश्व इतना भव्य विश्वविद्यालय था और वहाँ पर तरह तरह की पुस्तकें तरह तरह के ज्ञान का भण्डार था वह और उसका जब नष्ट किया गया उसकी पुस्तकें लगभग दस महीनों तक जलती रहीं ऐसा कहा गया था बख़्तियार खिलज़ी के द्वारा उस नष्ट कर दिया गया हालाँकि यह पूरे राष्ट्र की एक बहुत ही बड़ी क्षति हुई पूरे राष्ट्र ही नहीं पूरे मानव सभ्यता की क्षति है वह उस विश्वविद्यालय का नष्ट होना क्योंकि आज वह रहता तो बहुत सारे शोध अनुसन्धान यह हमारे देश इस मानव सभ्यता को पहले ही प्राप्त हो गए होते फिर वहाँ से हमलोग का जो है इस्कूल ट्रिप आगे जा करके राजगीर में आया राजगीर एक धार्मिक जगह है वहाँ पर कुण्ड है पहाड़ियों से गरम पानी आता है उन कुण्डों में और उन कुण्डों में लोग अस्नान करते हैं कहा जाता है पानी पानी एकदम गरम रहता है राजगीर का और उसमें लोग अस्नान करते हुए धार्मिक जगह है वहाँ पर बहुत सारे दर्शनार्थी तो हमलोगों ने भी सब कुण्डों सात कुण्ड हैं और एक ब्रह्म कुण्ड है सातवाँ जो बड़ा है जोकि उसमें ठो सब लोग डूबकर नहाते हैं हमलोगों ने भी उसका काम किया वहाँ पर जो है कि नहाए धोए घूमे फिरे बहुत आनन्ददायक इस्कूल ट्रिप था दोस्तों के साथ खूब हँसी मौज़ मस्ती मजाक हुए और हमलोगों ने घूमा और यह एक आनन्द के साथ एक ज्ञानवर्धक ट्रिप था और पहली बार आपने जीवन काल में हमने महात्मा बुद्ध को जाना और उनके जीवन चरित्र को पढ़ा हालाँकि फिर बाद में भी एकबार और हम गए थे बोधगया कॉलेज के द्वारा हालाँकि बोधगया की वास्तु कला वह सबसे अलग है वहाँ हर देश के द्वारा बनाए गए बुद्ध मन्दिर है जो उनकी कलाकृतियाँ उनके शिल्प में नहीं है और इस्कूल ट्रिप तो मानो हमेशा से आनन्ददायक दूसरी बार हमारा कॉलेज में ट्रिप हुआ था हमलोग राजगीर गए थे राजगीर सिद्धगिरी भाग मिर्ज़ापुर में पड़ता है एक यह जियोलॉजिकल ट्रिप था जियोलॉजी का यहाँ पर जो सैण्ड स्टोन है वह उसके बाद हमारा ट्रिप गया था सलखन पार्क जोकि सबसे बड़ा फॉसिल पार्क है एरिया एशिया का वह लगभग पहले यह जुइक एरा का फॉसिल पार्क है वहाँ पर वह सब फॉसिल्स है यह संरक्षित जगह है सलखन फॉसिल पार्क यह पड़ता है मिर्ज़ापुर छह रावट सोनभद्र क्षेत्र जिले में यह उत्तर प्रदेश के वहाँ पर प्रतिवर्ष जाना चाहिए हालाँकि वह पूरी तरह से ज्ञानवर्धक टूर था यह जियोलॉजिकल फ़ील्ड टूर था और उस टूर को हमने अपने कॉलेज के दिनों में किया था